ہماری بہار کے اسپورٹس بہت اچھی ہے ہماری بہار کی ٹیم بہت اچھی ہے اور ہماری بہار کا نام روشن کر رہی ہے ہر چیز کھیلتے ہیں کھیل میں حصہ لیتے ہیں کرکٹس کھیلنے میں اور اور بالس وغیرہ کھیلنے میں بہت ساری کھیل میں حصہ لیتے ہیں کھیل کھیلنے میں بھی اچھا لگتا ہے کھیل دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے ہم لوگ کھیل کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ہم سب ٹی وی پر بھی کھیل کو دیکھتے ہیں موبائل پر بھی دیکھتے ہیں اور ایسے ہمارے گاؤں گھر میں ماحول میں ہمارے گاؤں گھر کے بچے بھی کھیل کھیلتے ہیں وہ بھی اچھا لگتا ہے اور ہم سب بھی کھیلتے ہیں کھیل اچھا لگتا ہے سب کھیلتے ہیں ہمارے بہار کے لوگ کو کھیل زیادہ اچھا لگتا ہے کھیلتے بھی ہیں اور سب لوگ کھیلتے ہیں کھیل بہت زیادہ اچھا ہے اور ان لوگ کو ہر چیز میں حصہ لیتے ہیں کھیل میں بہت سارا کھیل ہے جیسے بہت ساری کھیل ہوتی ہے جیسے کرکٹ بال بہت سارے کھیل ہوتے ہیں ہر کھیل میں حصہ لیتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں مطلب ہم سب کو کھیل اچھی لگتی ہے اور کھیلتے بھی ہیں ہمارے بہار کو لوگ کو ہر چیز میں ہمت ہے کھیلتے بھی ہیں وہ سب لوگ کھیلتے ہیں ہمارے بہار کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں کھیلتے ہیں اور کھیلنا پسند کرتے ہیں ہمارے بہار کے ہر ایک لوگ کو کھیل پسند ہے اور سب کھیلنا چاہتے بھی ہیں چاہتے ہیں کہ ہم کھیل بھی کھیلے اور بہت زیادہ اچھا کھیل کھیلے ایسا کھیل کھیلے جس سے ہمارا نام روشن ہو ہمارا بہار کا نام روشن ہو ہمارا گاؤں دیہات کا نام روشن ہو اور ہمارا جتنے بھی ٹیم سب کھیلتے ہیں ہمارا سب ٹیم کا نام روشن ہو ہم جتنے بھی ٹیم ہیں اور کھیلنا پسند کرتے ہیں سب کی ٹیم کی کھیل اچھی ہو اور سب کی ٹیم کی کھیل کی تعریف بھی ہو